आंनि बिरोंदामिनारि आइजें आइलाखौ सामफ्रामबोनि जिउ खांनाइयाव गोनांसिनथार मोन्नाय फ्रानो जाबाय ब्लुटुथ स्पिकारस आङो बे ब्लुटुथ स्पिकारफोरखौ खोमायाव होनानै आङो गोबां फन'फ्राव कल राइलायनो मोजां मोनो आरो म्युजिकफोरखौ खोनासंनो आरो दामनो मोजां मोनो आरो बेबाइदिनो खादसफोरजों आङो दाब दाब जायगायाव थांनानै बेरायथिंबायनानै बेरायबाइनो मोजां मोनो आरो जायगाफोरखौ नाइथिंबायनो मोजां मोनो आरो खाराव गाखोनानै आङो थाबाइ थानो मोजां मोनो आरो बादिनो मबिलनि गेजेरजों आङो नेटफोर सालाइनानै गुबुन गुबुन जाइगायाव जानाय जाथाइ एबा मोजां गुड निउसफोरखौ मोनथिनो खोनानो थाखाइ आङो नेटफोरखौ बाहाइनाय जायो आरो बे नेटनि गेजेरजों आङो गोबां मोनथितावै आरो खोनाफेरै जाथाइफोरखौ खोनानो मोनो आरो मोजां मोजां निउजफोरखौ खोनानो मोनो आरो मोनथिनो मोनो